अहाँ सुनी जे छै जानय छिकै कि कभी अचानक धूप मे भी निकलियै धूपे गरमी मे निकलियै टेंशन तऽ माथा दरद करै छिकै तऽ ओकरा लेल हमे सनी जब माथा तेल लगा करके मसाज करै छिकै तेल लगाके माथा मे मसाज करलियै मसाज करलियै भिक्स छिकै तऽ भिक्स लगाए देलियै घरमे जैसे भिक्से छै तऽ भिक्से लगाए देलियै इनहेलर छिकै तऽ इनहेलर से इनहेल करलियै तऽ ओकरा माथा के ठंडक मिललै नहि तऽ जादा होइ छै तऽ स्नानो हमरो सनी जे छै तऽ स्नानो हल्का स्नान सर भींगाए लेलियै तऽ माथा दरद ठंडक मिललै